दामोदर मावजो नरेंद्र मोदी डॉक्टर प्रमोद सावंत डॉक्टर जयंती नायक रेमो फर्नांडीस राहुल गांधी अमित शाह द्रोपदी मुर्मू सोनिया गांधी रविंद्र गेकार बाकीबाब बोरकर राम मनोहर लोया लोकमान्य तिळक महात्मा गांधी सोनिया शिरसट लता मंगेशकर हेमा सरदेसाय उशा मंगेशकर कपिल देव अमिताभ बच्चन शारोख खान भुमी पेडणेकर अनुमंत चोपडेकर राजदीप नायक डॉक्टर कौजमा फर्नांडीस विश्वजीत राणे गोविंद गावडे वसन भगवंत सावंत विराट कोळी पुर्नानंद च्यारी शुभम नायक मनोहर पारीकर मन मोहन मनोहर सिंग अटल बिहारी वाजपय अब्दुल कलाम